अगरि दुनिया में असां किथे बि यात्रा करे सघूं मतलबु एतिरो पैसो हुजे यात्रा करणु जेतिरो त सभु खां पहिरीं त पहिरीं पंहिंजे देश जो चारि धाम यात्रा पहिरीं कंदासीं चारि धाम यात्रा करण खां पोइ असांजो हरिद्वार काशी मथुरा कन्याकुमारी खां कश्मीर ताईं सभ प्लेसिस पहिरों घुमण जी कोशिश कंदासीं हुन खां अलावा पंहिंजे देश जा सभु मुख्यु शहिर घुमण खां पोइ नेक्स्ट फ़ॉरेन कंट्रीज़ में बि यात्रा करण वेंदासीं पहिरीं दुबई छाकाणि त असांजा घणाई मिट माइट दुबईअ में रहंदा आहिनि ऐं दुबई तमामु वेझो आहे अढाई कलाकनि जो सफ़रु आहे त दुबईअ में वञणु चाहींदासीं हुन खां पोइ अगरि समुझो इनकेस मौक़ो मिले थो त पोइ ॿियनि कंट्रीज़ में अगरि सहूलियत सां सभु कुझु समुझ में अचे थो कंहिं जो साथ मिले थो त ॿिया कंट्रीज़ बि ॾिसणु चाहींदासीं जेकॾहिं असां वटि सुठो पैसो ऐं सुठो मौक़ो मिले थो कोई घुमाइण वारो मिले थो त पक असां सॼे देश जी न की सॼे देश जी पर सॼे वल्ड जी बि यात्रा करण पसंदि कंदासीं